हिंदी भाषा सबसे प्रभावशील भाषा है और हिंदी भाषा की यदि बात की जाए तो हिंदी भाषा ने कई जो दूसरी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं उनके विकास को प्रभावित किया है जैसे के कन्नड़ है मलयालम है तेलुगु है ये जो भाषाएं हैं ये सिर्फ एक स्टेट में एक सीमित जगह पर बोली जाती हैं लेकिन यदि कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति उन जगहों पर जाता है जहाँ दूसरी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं तो वो लोग भी कोशिश ये करते हैं कि वो हमारी हिंदी भाषा में हम से बात करें ना कि हम कोशिश करते हैं कि उनकी भाषा में उनसे बात करें तो हिंदी का विकास ऐसे ही बढ़ता जा रहा है क्योंकि दूसरे लोग भी हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे हिन्दुस्तान में अक्सर जो बड़ा तबका है वो हिंदी भाषा बोलता है इसलिए दूसरी भाषाओं को हिंदी ने ऐसे प्रभावित किया कि हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं इसलिए हिंदी का विकास होता जा रहा है दूसरी भाषाओं का विकास नहीं हो रहा है और अब तो हमारे मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में होने लगी है मतलब के हिंदी ने इंग्लिश को तो प्रभावित कर ही दिया हमारे मध्य प्रदेश और खासतौर से भोपाल में